जय झूलेलाल पहिरीं जॾहिं बि शिरडी वेंदा हुआसीं त बस या टैक्सी में वेंदासीं तंहिंखिया ॾाढी महांगी पवंदी हुई हाणे महाराष्ट्र गोरमेंट डायरेक्ट ट्रेन जेका हितां खां वठी शिरडी डायरेक्ट वेंदियूं ऐं तमाम ई सस्ती ऐं किफ़ायती दाम में रखियो आहे जेके ॾाढे शिरडी डायरेक्ट अचीनि थियूं ऐं शिरडी मंदर खां खाली हिकु किलोमीटर परे आहे बसिनि जा जेके आहे चार्जिस आहिनि टैक्सीनि जा चार्जिस हज़ारनि में आहिनि बसिनि जा अमाउंट या टैक्सी अमाउंट उहो हाणे जेको जाइ जेंदा गुजरंदड़ ॾींहुं पे नथो पहुचाए हिन करे ट्रेन गवरमेंट जेका कढी आहे ॾाढी सुठी ऐं सहूलियत जी आहे जेके ताफ़ीअ ई किफ़ायती दाम में असांजो साईं जे दरबार ताईं वेंदी करे साईं जा दर्शन कराए थी